नव पीढ़ी जे अछि से अपन संस्कृतिक प्रति ओतेक सजग नहि अछि ओ सब ओकर पालन ओतेक कड़ाईसँ नहि करैत अछि ओकरासभक लेल ईसभ से कोनो जमानाक बात थिक गवारक गप थिक मुदा बात से नहि अछि बात ई अछि जे संस्कृतिकेँ ओ बुझिए नहि पबैत अछि संस्कृति छी की संस्कृति ककरा कहबै ओ कतयसँ आयल अछि कोनो संस्कृति जे छै एक दिनमे नहि बनैत अछि ओकरा बनयमे कतेको हजार वर्ष लगैत अछि तखन कोनो एकटा संस्कृति बनैत अछि तकर पालन करब सेहो जरूरी होइत अछि मुदा नवका पीढ़ी ओहिसँ विमुख भेल अछि जरूरी अछि एखुनका समयमे जे हमरा लोकनि जे सजग लोक छी ओ से नव पीढ़ीकेँ अपन संस्कृतिक विषयमे जानकारी दी जनतव्य दी ओकरा बुझबियैक तखन ओ से बुझतैक आ जखन ओ बुझतैक तखन से सम्भव अछि जे ओ ओकरा प्रति सजग हैत जेना बहुत रास एहन बात अछि जे लगैत छै जे आइ ओ कोनो चीज नहि छी जेना कुमारि कनियाँके पाबनि तुषारी अखुनका जे पढ़ल लिखल लड़की छथि हुनकासभक लेल ई गवारपन जरूर हे लगतनि मुदा से नहि छी ओ हमर संस्कृति छी आ संस्कृतिक पाछू जुड़ल बहुत बात रहैत छैक तैँ हमरा लोकनिकेँ कनेक गम्भीरतासँ अपन जे नव पीढ़ी अछि तकरा से अपन संस्कृतिक विषयमे बुझबय पड़तैक